राजनीती बिच्च इतिहास दी गल्लां होना इक बड़ी आम गल्ल ऐ पर इतिहास इक बोह्त ही मेन इक मुध्दा और इक चीज ऐ जेह्ड़ा साढ़े राजनीती बिच्च इक ऐहम ऐह्म इक इक रोल रोल करदा इतिहास दी गल्ल ते इक आम गल्लां ऐं इतिहास साह्नू इक बोह्त चीज सखांदा ऐ कि साह्नू आगे केह् गल्तियां जेह्ड़े साढ़े राजनीती जां साढ़ा अग्गें दा संग चलाने दा साह्नू जेह्ड़ा कम्म आंदा ऐ ओह्दे च कोई गल्ती करनी कि निं करनी केह् चीज साह्नू फायदा देग केह् नुकसान देग कोई जिसलै तुसी पराने बुजुर्गें गी बैठे दे इक जगाह् चवारे बिच्च बूह्टे हेट्ठ बैठे ओह् जिल्ले राजनीती दी गल्लां करा दे हो ते इतिहास दी गल्लां करना ते इक बड़ी ही आम गल्ल ऐ उंदै तै ते आम गल्ल दे कारण ते इतिहास विच्च बोह्त ही चीजां न जानिकि इक पार्टी कांग्रेस बी जे पी दी उस्सी लेलो इंदा इक इतिहास बोह्त ही लंबा ऐ पर सबतो बड्डा इतिहास ऐ कांग्रेस दा कांग्रेस इक टाइम च इतनी इन्नी जैदा इतनी इन्नी जैदा ओह्दे च ही शमता ही कि ओह् पूरे इक हिन्दोस्तान कि लंबे समें तक उनैं राज कीता पर इक टाइम ऐसा आया कांग्रेस दा वजूद डगमगाई गेआ उंदी कुछ पालसियां उंदे कुछ लोक उंदे कोलो इक पिछड़ी गे कुछ उंदी सोच कोलो ते इक नोईं पार्टी दा जनम होया जेह्ड़ा इक नोईं इक पावर च आई ओह्दा नां हा बी भाजपा बी जे पी एह् सारी गल्लां ही इतिहास दे रिलेटिड जेह्ड़ी कांग्रेस नै गल्तियां कीतियां ही मुसलिमां कि जैदा सपोर्ट दित्ती हिन्दुएं गी थोह्ड़ा दबाना और एह् भाजपा जेह्ड़ी थोह्ड़ी जियां जियां पदाने राम कृश्ण कोला ले लेआ ते राम मन्दर कि बापस बनवाने ताईं बी जे पी दा बड़ा बड्डा रोल ऐ जो कि कांग्रेस निं करी पाई ते ओह्दे कारण इक लोक जैदा प्रैफरैंस ही बी जे पी गी दिंदे ऐं अज दे टैम च हून तुसी दिक्खो बी जे पी जित्ती इतिहीस दी गल्लां ते बड़ियां ऐं इन दिनें तुस हिन्दोस्तान च दिखगे किन्ने लोक आए किन्ने लोक गे पर टिकेआ उयो कि जेह्ड़ा लास्ट च टिकी उयो लोकां दी सैह्मती कन्नै जेह्ड़ी इक बंदे नु चुक्कियै आग्गे खड़ेरियै लोकें दा मार्गदर्शन करदे ऐं जेह्ड़े अज दे कम्म विच लोकी डैमोक्रेसी बोलदे जिसी पैह्लें बड़े राजे आए हे एह् अजादी कोला पैह्ले ही इंडिया साढ़े हिंदोस्तान ते पाकिस्तान दे बिच किन्नियां लड़ाइयां होइयां जेह्दे बिच बटवारे ते बड्ड टुक्क मची हिन्दू गी नुकसान होया मुसलमानें नुकसान होया एह् सारी ज लेना जरूरी होंदियां हिन्दू मुसलिम ते कि इतिहास च केह् होआ दा ते उस्से दा कर उस्सी चीजा ही कुछ सोचियै ही राजनीती विच थोह्ड़ी गल्लां करनियां आग्गे राजनीती दे बिच जाइयै इतिहास दी गल्लां करना ते बड़ी निक्की गल्ल ऐ राजनीती हमेशा तुसी इतिहास कन्नै लेइयै लेइयै चलना चाहिदा निं ओह्दे बिच कन्नै कोई वी कुछ वी निं होई सकदा इति राजनीती च कुछ नमां चीज करने ताईं वी इक इतिहास रचना पौंदा ऐ क्योंकि पिच्छे दी गलतियां थोआनू हमेशा दिक्खियै चलने पौंदा ऐ अगर अस पिच्छे दी गल्तियां निं दिक्खियै चलगे ते साढ़ा अग्गें दा समां बिलकुल बेकार होई जाना एह्दे ताईं एह् ही ऐ कि अपने इतिहास गी दिक्खी दिक्खी चलो